ॾखिणी दिल्ली जिले में ईअं त माण्हू घणे ई तरह जा कमु करे पांजी ज़िंदगी हलाइनि ता पर मुंजी सम्झ में जेको मेन कमु हिते थे तो उओ ऐं सेवा क्षेत्र हे त मध्यम वर्ग जा माण्हू रहनि ता इन के अऊं तेन खे पांजे तरह तरह जे पैशन में पांजी सेवायूं ॾेअण लाइ उन क्षेत्र खो ॿाहिरि बि निकरनि ता अऊं पांजे क्षेत्र में बि घणी फैक्ट्रियूं अऊं इंडस्ट्रियल एरिया आइन जिन में हो कमु कंदा आइन दिल्लीअ जी ख़ासियत हिकड़ी ईअं ई आहे कि असांजे दिल्ली जे विच में घणा ई गांव आइन अ उन्हनि गांवनि जे आसपास जी जमीन पुराणे समय खो वठी ही लाल डोरा क्षेत्र खे जे सदके चिनित कई वई आहे जंहिंमें तरह तरह जी फैक्ट्रियूं पुराणे समय खो खुलियल आइन अऊं उन्हनि फैक्ट्रियुनि में कमु करण लाइ समय हजारे मजूरनि जी ज़रूरु घुर्ज पवंदी आए जेके आसपास जे कालोनी में रहंदा आइन अऊं उतो उन्हनि खे उते कमु करण लाइ ॾाढी आसानी सां पहुंची ता वञनि अऊं वापसि पांजे घर बि हलिया ता वञनि रोजगार उन्हनि खे घर जे पासे में थो मिले अऊं फैक्ट्री वारनि खे मजूर पासे में ता मिलनि इन ई करे असांजे ॾखिणी दिल्लीअ में लाल डोरा क्षेत्र अऊं इन जे अलावा इंडस्ट्रि्यल एरियो उन ई में बि घणा ई मजूर ऐं टैक्नीक्ल जेके आइन स्टाफ कमु करे तो जिन खे अचण वञण जे लाइ बसियूं मेट्रो तमामु सुविधायूं आइन अऊं उन्हनि सां उन्हनि जो पांजो घर खर्च गुजारो बि हले तो ॾखिणी अऊं इन फैक्ट्रियुनि जे वधारे सां सरकार खे बि चङो इनकम थे ती देश खे बि सुठियूं प्रोडक्ट हथु में अचनि ता इस्तेमालु करण लाइ अऊं हाणे त ईअं सब शयूं असांजी विदेशनि में बि वेंदियूं आइन ॿाहिरि जे देशन में बि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जे तहत ॾखिणी दिल्ली जी वॾी वॾी फैक्ट्रियूं में ठयल माल ॿाहिरि वञे तो अऊं असांजा मजूर भाव भेनरुनि खे उते रोजगार बि मिले थो